हॅलो स्वेता कितें केलां गो आज आज तुमची दिवाळी न्ही गो फोव केल्या कसले कसले केल्या गो रसांतले सुके बटाट फोव रसांतले फोव दुदाचे फोव आवयस बरें उडयता मुगो तूं आनी आनी कित केलें आंबाड्यांचें रायतें आंबाड्याचें रायतें उसळी आनी मैसूर पाक हलवा कचोरी आवयस बेसन लाडू रव्या लाडू जिलेबी शंकर पाळी चकरी आं आनी कितें आं आनी चवथी कित केलां नेवऱ्यो नेवऱ्यो लाडू जायते आयटम आं खतखतें कसलें पणसाचें आं मिक्स पणस गाजर बीट बटाट फ्लावर दुदी आं आनी गोडशें साबदांणे चण्या दाळ मणगणें दाळ मुगाटी पुरी आं भाजी चिटकी मिटकी कांय मुळ्या भाजी मुळ्या भाजी तांबडी भाजी आं कॅबेज मेथये भाजी शेपू भाजी बरें उडयलें तर बड्डे चिकन आं चिकन लॉलिपॉपू आनीक बटर बटर चिकन पुलाव वेज पुलाव नॉन नॉन वेज पुलाव सुंगटांची कडी काय बांगड्यां कडी आ सुंगटांची बांगड्यांची बीन आं बांगडे फ्राय काय विसोण फ्राय दोनी आं बांगडे फ्राय विसोण फ्राय आं सुंगटां फ्राय आं चिकन फ्राय आं लॉलीपॉप आं बरें उडयलें तर मुगो चोले आ शोले आनी फाटी आ बरें उडयलें तर आनी अळमी मशरूम गो बाजारांत मेळटा मुगो वास्को बीन आं मशरूम बीन केल्या तर येवचें पडलें तर आनी कश्टर्ड करूं ना केला आनी कित केलां पनीर करूंना आं पनीर बिरयानी चिकन बिरयानी आनी कितें बड्डे केक हाडला मुगो आं कितले वर्सांचो गो बड्डे एकवीस आं आमकां बी सांगो ना मुगो तुवें आं सांगतलें केन्ना तर तें आ येतलीं सांगपा यो तर हांव तयारीन रावता येवपाचे हांव चिकन खायना आं चिकन खायना हय वेज पुलाव जाल्या खातां आं कितल्यांक कट करतली गो केकू धांक आ जाली तयारी जेवणाची आं जाता आं हांव येवपा जायें हेल्पाकू आं येयल्यां सगळीं आं सगळीं येयल्यां जाल्यार म्हजी आनी गरज ना तर हांव फकत जेवपाक येतां आ बरें तर म्हाका न्हेसपा बी जाय न्हू बरें तर आं बरें देव बरें कर तुका